हेल' औ

बेथ' जोंना बेथ' जोंना थिगैनो दं

स्टुडेनफ्राथ' थिगैनो दं मानि बे स्कुलाव जानाखि जोंहा मा मा मानि बेसेबां सम फरायनांगौ बेसेबां सम फरायनाङा बेसेबां मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जोंहा गासैबो थिग थिग थिगैनो दं नालाय बेनिखायनो जोंना थिगैनो दं आरो सुबिदाफ्राथ' गोबां दं जोंहा नै बेरे बेरे फिनायनि दं माखासे नोंहा माखासे जेबलिन खुबैनाय नोंहा माखासे बल बासकेट बल गासैबो जोंहा दंखाजोबोनालाय नोंथाङा अबेनि नांगौ मानि बेखौ मोनजोबगोन आरो

बे बेथ' जोंहा सानफ्रामबो जाबाय थायो मानि जोंहा स्किल डेभेलपमेन्ट माने माबोरै फरायसाफोरा माने जौगालांनो हागोन गावनि फरायनायखौ गोजौ फारसे थिखोलांनो हागोन मानि जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों फोरोंगिरिफोरजोंल' जाया नालाय जेरै फोरोंगिरि माने सासे गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय जोंहा गारजेनाबो मोजां जानांगौ लोगोसे जोंना फोरोंगिरिफ्राबो गोसो जानाय फरायसायाबो गोसो थानाय मानि बेफोरबादि स्किल डेभेलपमेन्टखौ जों खनसे मानि मान्थलि लाबोबाय थानाय जायो आरो मानि बेयाव जोंहा माने चानस जायो माने मानसि जोंहा जोंनि गेजेरावनो आइ पि एस इउ पि एस सि माने मोजां मोजां फरायसाफोर मोनगोन होननानै क्लासआथ' थिगैनो दं मानि जोंहा दा सिगां फरटिफाइभ मिनिटमोन दा फरटिफाइभनि जायगायाव माने जों माने अवान आवार लानाय जायो औ औ दे जागोन दे